औ हेल्ल'

औ औ आदसा नोंथाङा दा बेसे बुरजा बानायनो सानदोंमोन औ औ ए औ हागोन हागोन ए बे मैखुन बानायनायाव माबा जानांगोन जेनेबा नोङो मोनसे जायगा लानांगोन न' बानायनो थाखाय ओरैनो नर्मेलि सिम्पोल बिदि न' बानायदो ओमफ्राय जेनेबा नों नोंथाङा बेयावहाय जिगाब एसे रुग्रोबानो जाबाय बुरजायैनो नों बेसेबां बानायनो सानदों बेसोरखौ माबायाव बस्था बस्था म'ना जायखिजाया बेफोराव ज' ज'मा दोनबानो जाबाय ज'मा दोन्नानै एसे गोबाव दोनबानो जाबाय आरो ओमफ्राय बेनि सायाव एसे ओरैनो गोबोर हासार मोसौनि हासार गोबोर बेफोरखौ बाहायनांगोन आरो

बेगराथ' नों नोङो दा माबायाव थांबा मोनगोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिआव थांबा मोनगोन

आंनिफ्रायथ' मोनथ'नाय नङा आंनाव बुस्थुवा गैथ'याना दा जोबथ'ना दङ औ औ बिदिनो ओमफ्राय उनाव नों एसे सम होनांगोन आरो बिदिनो गोबाव एसे गुदुं जायगायाव दोननांगोन बुस्थुखौ गुदुं खालाम नांगोन औ औ फ्लास्टिकनि थिंनि नोंनि गोसो आरो एसे गुदुं जानांगोन ओमफ्राय औ औ दे